अरे राहुल हल न ई मूवी ॾिसी था अचूं इहा लॻी आहे न इहा साउथ इंडियन ट्रिपल आर मूवी मां ट्र ट्रेलर त ॾिठो जाम मस्तु आहे इहा अचणु वारी आहे ई पंद्रह डिसेम्बर अचणु वारी आहे थियेटर में त फस्ट डे फस्ट शो ते हलूं जीअं तू चओ न त त बुकिंग थी वेंदी हीअंर खां ई कराए वठूं न जाम मस्तु मूवी आहे ट्रेलर ॾिठईं की न थो मस्तु ट्रेलर आहे न न ॾिठईं ॾिस ॿीं हलाया थो ॾिठईं कीअं लॻईं वणियईं मस्तु आहे न मूवी एडवेंचर बि आहे फाइटिंग बि आहे रोमांस बि आहे ऐं थोरो पंहिंजो देश भक्ति बि आहे मस्तु एक्टर आहे जूनियर एनटीआर आहे फेवरेट फाइटिंग कहिड़ी मस्तु आहे उन में शेर वेर जानवर जाम ॾेखारिया अथनि ब्रिटिशर्स खां कीअं लड़न था हू सभु आहे उन में पाण ॾिसणु मज़ो ईंदो बाहुबली कीअं हुई हीअ फुल थिएटर लॻा पिया आहिनि जल्दी बुकिंग करे था छॾूं न त टिकेटूं विकामिजी वेंदियूं चओ पंद्रहीं तारीख़ जी करायां की ॿीं कहिड़ी तारीख़ जी करायां ॿीं ॾिसण ॾिए पंद्रहीं तारीख़ जी हीअंर खां ई बुक त न थी वियूं आहिनि टिकेटूं बुक माए शो में बि ॾिसां थो पेटीएम में बि थो ॾिसां ॿिन्हिनि में पुठियां जी सीट ॿ ख़ाली पियूं आहिनि सोरहं तारीख़ जी मिलनि थियूं कराए छॾां हल सोरहं जी कराए थो छॾां बुक कराए थो छॾां पाण हलंदासीं ॿई नाइट जे शो में करायां थो राति जो राति जो ॾहें लॻे हलंदासीं ॾिसणु ठीकु आहे हलु बुक तो करायांसि टिकेट ट्रिपल आर ॾहें लॻे राति जो सोरहीं तारीख़ फाइनल